जैसे कि मेरा जो ख़ास गुण और कला है उसको हमने ऐसे बढ़ाया कि जैसे हम किसी को अपशब्द नहीं बोलें या फिर अरे रे ऐसा कुछ नहीं जैसे कि हम मछली ही पकड़ने चले गए जैसे अगला गया एक दो मछली पकड़ा हम गए तो आराम से पाँच सात दस जैसे भी मछली रहती हैं उस हिसाब से आराम से पकड़ लेते हैं जैसे कि अगली सी हम अच्छा काम कर दिए मतलब कि वो एक दो पकड़ा हम तीन चार पाँच पकड़ लिये तो जो मेरे साथ जाते हैं आते हैं वो वही ख़ुद कहते हैं कि भाई आप से यह अच्छा काम किया है जैसे कि आप एक ही दो पकड़े हो और वह एक ही दो पकड़े हैं और ये चार पाँच पकड़े हैं तो जो मेरे साथ जाते हैं वो ख़ुद ही बोलते हैं कि भाई सही है ये सही है और और यासी